ओना तऽ हमर लेखन के कोनो विशेष दिनचर्या नहि अछि लेकिन फिर भी प्रयास करै छी जे रोज राति कऽ सुतय सऽ पहिले साढ़े नओ दस बजे के बीच मे रोज लिखय लागै छी तऽ लिखै छी तऽ एक दु पन्ना लिखै छी अपन दिनचर्या तऽ नहि बनल अछि कोनो लेकिन अपन लेखन करै छी बेसी विशेष अपनो धरम पर लिखै छी